निक्के जागत जेह्ड़े होंदे न ओह् खेती बाड़ी अपने घरै च बड्डे बड्डे माहनुएं कशा सिक्खदे न जि'यां अपने जि'यां अपने घर कुक्कड़ पाले दे होंदे जां ग'वां रक्खी दियां होंदियां जि'यां निक्के निक्के जागत जिसलै घराटै ई जंदे उत्थें घराटै दा आटा आह्नदे ओह् इ'यां गै ओह् सारे कम्म अपने कोला जेह्ड़े घरै च बड्डे माह्नू होंदे न उं'दे कोला सिक्खदे न क्योंकि एह्दे च जेह्ड़े बिजलियै दे कम्म होंदे जां कोई चीज़ै गी दोआरै बनाना ओह् ते उं'दे कोला आपे ते सखोई निं सकदा उ'नें ई सिक्खनै आस्तै उ'नें ई कुसै कोल जाने दी लोड़ होंदी ऐ होर जेह्ड़े घरै दे कम्म होंदे न जि'यां कुक्कड़ रक्खने जां डंगर चारने एह् सारा किश उ'नेंगी उं'दे कोला बड्डे घरै च सेआने होंदे जेह्ड़े उ'यै सखांदे न